हैलो अज्ज आ'ऊं तुसें पंज तरीकें दे बारे च सनाना चाह्नी आं ते जियां कि साढ़ी पैह्ली तरीक आई उठी पंज मेई उन्नी सौ पच्चासी ते दूई साढ़ी आई सत्त अगस्त उन्नी सौ नड़िनुए ते त्री साढ़ी आई पदरां जून दो ज्हार चार ते चौथी साढ़ी आई ग्यारां सतम्बर दो ज्हार दस ते पंजमी साढ़ी आई उठी बारां दसम्बर दो ज्हार बारां